हाँ जी नमस्ते

ट्रेवल एजेंट बात कर रहे हैं

हाँ हाँ हाँ हाँ तो जो जो भी फेमस स्थान हैं जैसे कि सारनाथ हुआ कासी विश्वनाथ जी हुए और मानस मन मानस मंदिर काल भैरो दुर्गा टेम्पल ये सभी जितने भी स्थान हैं वहाँ पर हम लोग रोज दर्शन कराते हैं हाँ हाँ संकट मोचन भी और नहीं हैं जो विश्वनाथ जी हैं जे के टेम्पल वहाँ पर भी तो इतने जो पैकेज का चार्ज है सब स्लिप पर लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए स्लिप उस पर सब जो मेनू है वहाँ पर हर सब पैकेज हम लोग बनाए हुए हैं उस पैकेज के तहत दिन भर का हम लोग देखिए एक गाड़ी का लेते हैं छब्बीस सौ रुपये और दो हाँ सुबह का पाँच फेमिली आपका है तो मान लीजिए दो दो तीन तीन लोग भी होंगे तो दो अल्टिका लगेगी तो समझ लीजिए कि एक में सात लोग एक में सात लोग बैठेंगे तो टोटल मान लीजिए अगर चौदह लोग तक भी हैं तो अडजेस्ट हो जाएँगे तो वही छब्बीस छब्बीस सत्ताइस सौ रुपये लगेगा एक मतलब लोकल ट्रिप हाँ हाँ एक गाड़ी का तो दिन भर का बिज दिन भर में सब घुमा देंगे हाँ हाँ सारा दर्शन हो जाएगा बस वही है कि थोड़ा अगर अगर कहीं भीड़ रहेगी तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा जल्दी कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके दर्शन हाँ जाम भी लगा है तो कहीं कहीं पर टोटो का भी व्यवस्था कर देंगे एक गाड़ी को रोक देंगे वहाँ से टोटो का अरेंजमेंट कर देंगे वो हम लोगों के हैं आदमी उधर लगे हुए हैं तो दिक्कत नहीं होगी पहले आप शुरू कीजिए मानस मंदिर से शुरू कीजिए दुर्गा कुंड फिर मानस मंदिर के बाद आपको संकट मोचन फिर दुर्गा जी होते हुए हम लोग नही विश्वनाथ जी ये सब सारी जगह पर हम लोग होते हुए हाँ काल भैरो हाँ हाँ अगर बटुक भैरो जी हैं बीच में अगर चाहेंगे तो वहाँ भी दर्शन करा देंगे ये सब सारी जगह है कितना भी लोकल लोकल बिजिट यही होता है लगभग हम लोग इतना ही सब फाइनल जो बीचू लास्ट बीएचू में जो है कराते हुए और नामनगर खीरा के लस्सी पिलाते हुए छोड़ देते हम लोग ठीक है नमस्ते तो आप देख लीजिए बातचीत करके बता दीजिए नमस्ते दूसरा कॉल भी आ रहा है ठीक है ठीक ठीक